औ मानि नै स्कुल फ्रावथ' गोबां प्रब्लेम जागासिनो ना

औ औ

औ बिदिनो औ औ आरोबाव नै स्टुडेन्स फ्राबो ओम माबा गार्जेनफ्रा गावसोर गायड बारा मोजाङै लाला आरो टिचार फोरखौसो दाय होयो ना

औ औ कमप्लेन होनोसै औ औ खिन्थु टिचार फोराथ' मोजाङैनो फोरोंगासिनो दंखायो ना टिचार फोरा एक्चुवेलि मोजाङैनो फोरोंगासिनो दं गावसोरबो जेनेबा स्टुडेन्ट फ्राबो बारा गोसो होआ गोसो होआ जागासिनो दङ एबारनि स्टुडेन्ट नि बे बेस्थ नि स्टुडेन्टाव बिराद इसे गाधा टाइप दङ आरो औ फरायनोबो औ औ औ मानि गावसोरबो इसे गोबाव थानाय बायदि जाबाय ना बिसोरो फरायनो अलसिया मोनदों औ बेखायनो माबा मोनसे सलिउसन लानो सानदों आरो ना जेन'बा

औ औ औ ओं दे होमब्ला उनाव रायज्लायफिननोसै डिसकासन खालामसै उनाव औ दे